हेल्ल' औ मेम माबा जोंना डान्स क्लासआ माब्लानिफ्राय जागोनथाय टाइमआ औ बेसे टाइमआवहाय जोबगोन ओमफ्राय अ' ओमफ्राय मेम एबारनिफ्राय कन्टिनिउ जानोसैना

औ मेम औ ओमफ्राय मेम जोंना बे डान्स क्लासनि इक्जामा दानो जाथ'नाय नंखाया ना औ मेम औ औ मेम अ' जागोन मेम औ अ मेम अ बिदिबा आं लोगोफोरखौ खबर होनोसै

मेम ओमफ्राय सान सप्तायाव जाबाय थाखागोन्ना सानफ्रोमबो मेम अ अ अ जागोन औ मेम बेखौनो सोंहरदोंमोन आं मेम औ मेम जागोन औ दे मेम बिदिबा